ओरैनो जोंनि ओनसोलाव सम्पदनि आंखाला सुबुंफोरखौ एसे गोहोम खोख्लैदों मानो होनोब्ला गोबां सुबुङानो आबाद मावना जानो थाखाय हा हु गैया बिनि थाखाय गोबं सुबुङानो आबाद मावनो हाया बिनि जाहोनाव माइरं मायफोर गायनानै माइरं दिहुन्नानै लानो हाया जोंनि ओनसोलाव सुबुंफोरनि थाखाय थोजासे भेक्सिन आरो भेक्सिनफोरनि मिरुफ्रा दङ लोगोसे थोजासे गैया अब्लाबो नाथाय गंसे गंनै दङ जोंनि ओनसोलाव सुबुंफोरनि थाखाय थोजासे भेक्सिन सरकारि बा मेडिकेल बेयो गंसे गंनै दङ बेवहाय थाङोब्ला भेक्सिनफोरखौ मोननो हायो आरो भेक्सिनफोरखौ गभमेन्ट मेडिकेलफ्राव लायोब्ला ओरैनो ओरैनोबो मोन्नो हायो जोंनि ओनसोलाव सम्पदनि आंखालाव सुबुंफोरा गोहोम खोख्लैदों होनोब्ला आबाद मावना जानो थाखाय हा गैया बेनि थाखाय गोबां आबादखौनो मावनानै जानो हाया मालायनाव खामला बा हाजिरा मावनानै जानांगौ जा आबाद मावनो हाया नालाय बायनानै जानांगौ जायो खामला हाजिरा मावनानै जानांगौ जायो